हम रजनी सिलाइ करैलए समस्तीपुर जिलामे रहै छिए गेण्डा सिलाइ करैलए तऽ गेण्डाके कपड़ा दऽ जाए छथिन तऽ फेर बनाबैके पड़ै छै बनेलाके बाद ओ साड़ी अलग होइ छै सूटके कपड़ा अलग होइ छै सायाके अलग होइ छै सबके बनाबऽ पड़ै छै अलग अलग काटिके हटाबऽके पड़ै छै ओहिके बाद बैठाबैके पड़ै हेतै हो गेल पहिले फ्रॉकके सबके अलग करैलए सितारावला अलग काटिके हटबै छिए फेर चेन अलग हटबै छिए तब फेर ओ कपड़ा अलग रखै छिए फेर पैजामा होल तऽ पैजामाके चेन हटबै छिए डाँढ़वला हटबै छिए फेर ओ कपड़ा अलग रखै छिए जमा करिके तऽ हो गेल अहाँके फेर जीन्सके तऽ जीन्सके भी डाँढ़परसँ हटेलहुँ तऽ ओहिमे जीन्समे चेनके बटम रहै हइ फेर डाँढ़वला बटम रहै छै चेन रहै छै ईसब जेबी होल तऽ जेबीवलासब हटा दै छिए जीन्सवला रहै छै तऽ ओ पैजामाके खाली सिलहुँ आओर फेर हो गेल अहाँके साड़ी तऽ साड़ीमे लेस रहै छै बैठाएल तऽ लेस हटाकऽ अहाँके लेस हटेलाके बाद फेर नापिकऽ फेर काटल जाइ छै काटिकऽ फेर अहाँके पट्टी हो गेल ओ अलग राखि दै छिए आओर साड़ीवला अलग राखै छिए नग हो गेल साड़ीमे तऽ नग हटा देलहुँ तऽ नग हटेलाके बाद अहाँके हो गेल नगवला अलग रखै छिए सितारावला अलग रखै छिए मोटा साड़ी कोन हइ पतला कोन हइ ओहि हिसाबसँ देखिकऽ सिअल जाइ छै सिलाके बाद मतलब जे हटेलाके बाद फेर अहाँके उपरके पट्टी पहिले सीबि लिऔ ताहिके बाद ओहिके जोड़िऔ जोड़िके फेर अहाँके हो गेल जोड़लाके बाद सब पट्टी जोड़लाके बाद अहाँके सब कपड़ा बड़का कोन हइ छोटका कोन हइ सब अलग अलग राखलाके बाद फेर अलग हटेलाके बाद सीबि ले सीबि लेल जाइ छै तकर बाद बैठा अहाँके कहबै तनि बैठा दिऔ असगरसँ नहि होतै तऽ बैठेलाके बाद दीदीके पकड़िके बैठबालै छिए बैठेलाके बाद मोड़िके गेण्डाके मोड़िके मशीनपर बैठाएल जाइ छै बैठेलाके बाद एगो एगो एकहरा करि दै छिए तकर बाद मेही मेही मेही सुइआसँ सिअन चलाएल जाइ छै तऽ हो गेल अहाँके फेर सायाके कपड़ा सायाके कपड़ा साया सिएके हइ तऽ सायाके पहिले कपड़ा नापि लिअऽ कएक इञ्ची डाँढ़मे हिकै कएक लम्बा इञ्ची हइ ओसब नापिके आओर तकर बाद डाँ डाँढ़मेके पहिले पट्टी दुनू हइ से लऽ कऽ जोड़िके सायावला कपड़ा जोड़ल जाइ हइ तकर बाद डाँढ़पट्टी जोड़ल जाइ हइ अहाँके फेर छोर सीबि लिऔ तकर बाद कोरवला मतलब जे होइ हिकै अहाँके ओ जोड़ि लेबै तकर बाद हो गेल ब्लाउजके ब्लाउजके कपड़ा नापिके कतना अहाँके चौड़ाइ हइ कतना लम्बाइ हइ कतना देहमे अहाँके फिट आएत ओतनाके ओतना बाँहि पिन्हबै अहाँ ओसब बताएल जाइ छै तकर बाद सिअल जाइ छै ओ नापि लेबै कतना कतना इञ्ची टेप अहाँके देहमे हैत कतना बाजूमे हैत कतना अहाँके डाँढ़मे हैत ओसब सीबि सब देखि सुनिके सिअल जाइ छै फेर अहाँके हो गेल सूटके तऽ सूटके कएक इञ्ची लम्बा कएक इञ्ची चौड़ा कतना हइ सब लम्बाइसँ देखिके सिअल जाइ छै जे आदमी जइसन रहै छथिन ओहि हिसाबसँ सिअल जाइ हइ अहाँके हो गेल तऽ ओहिके लम्बाइ हो गेल अहाँके क कोइके चौड़ाइ होइ छै कोइके सत्ताइस होइ छै ककरो अट्ठाइस होइ छै ककरो तीस होइ छै ओहि हिसाबसँ सिअल जाइ हइ जे दीदी जइसन आबै छथिन ओहिसन देहके नापसँ सिअल जाइ हिकै आओर जइसन जे कपड़ा दै छथिन ओहि हिसाबसँ सिअल जाइ हिकै कोइ छोटो कपड़ा देलखिन तऽ कहलक कि अइसन सीबि देबै तऽ हुनकर फेर मिलाजुलाकऽ सिअल जाइ हइ फेर कोइ अहाँके हो गेल कहलक साड़िए तऽ कोरे मोड़ि दिऔ ने दीदी तऽ कोर हुनका मोड़ैके पड़ै छै कोइ दऽ दै छथिन जीन्स फटि गेलनि जीन्सके सीबि दिऔ तऽ हुनका सिएके पड़ै छै फेर हो गेल अहाँके खेण्डाके बारेमे पूरे तऽ मतलब कि अहाँके सिबै तऽ अहाँके बहुत मेहनति लगै छिकै तऽ अहाँके भरिदिन लागि जाइ हइ एगो खेण्डा सिएमे तऽ खेण्डापर बहुत मेहनति हइ पुराना कपड़ा हो गेल तऽ पुराना कपड़ाके बनाएल जाइ हइ बनेलाके बाद फेरसँ ओकरा बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा दऽ कऽ पुराना कपड़ा दऽ कऽ फटल पुरान देखिके सिएके पड़ै हइ तऽ ओहि हिसाबसँ अहाँके सिएके पड़त तऽ सिबै तब जाकऽ कोइ मगजी लगैऔ मगजीके कपड़ा अलग हटैऔ मगजी चारूकात लगेबै फेर ओहिके काते काते चलेबै ताहिके बाद अहाँ देलाके बाद वहाँ सिलाइपर बैठैके बाद एक घण्टा अहाँके छोटेमोट कपड़ा देखैएमे लागि जाइ हइ बनाबैएमे लागि जाइ हइ एक घण्टा अहाँके बैठाबैमे लागि जाएत एक घण्टा अहाँके सिलाने सिए करैएमे अहाँके लागि जाएत तकर बाद हो गेल पूरा करै करै अहाँके शाम हो जाइ हिकै तकर बाद अहाँ अएबै जइसे अएलखिन दीदी तऽ कहलखिन अच्छा सिए छथिन तऽ कहलखिन हँ फलाँ माँ अच्छा सिए छिकै ओहिकन लऽ कऽ जइऔ ने तऽ लऽ कऽ जाइ छथिन तऽ कहलखिन हाँ दीदी सिए छिए अहाँ तऽ हाँ दऽ जइऔ सीबि देबै तऽ कखन सीबि देबै कतना दिनमे सीबिकऽ दऽ देबै जतना टाइम मिलतै ओतना टाइममे हम अहाँके सीबिके दऽ देब इएहसब होलै तऽ कहलखिन ठीक छै दीदी अहाँ आओर कोइ सिएतै ने तऽ भेज देबै हम सिबै देखै छथिन दीदी आओर पुछै छथिन के सिए छथिन तनि हमरा पता बता दिअऽ तऽ बतेलक हुनकासँ हमे सिए छिए ओ वहाँपर सिए छथिन दीदी छथिन से अहाँ वहाँ जाकऽ सिलबा लिअऽ अच्छा होइ हिकै ओहिके बाद अच्छा सिलै सिलाइ देखलक तऽ मेही मेही धागा देलाके बाद मेही मेही जइसन सिलाइ होइ छै ओहिसँ आदमी जुटै छथिन अहाँके कहलहुँ से जएबै जाउ हुनकाकन आओर जाकऽ सिएलहुँ बढ़िआँ चीज सूट सलवार सिए छथिन आओर साया सिए छथिन ब्लाउज सिए छथिन अहाँ जे सिएबै से सीबि देत अहाँके दीदी बढ़िआँ चीज सिए छथिन तऽ अच्छा सिए छथिन तऽ सब अपन जाइ छथिन अपन सिआबै छथिन